मां प्रेस बजाज कम्पनीअ जी वरती ॾाढी सुठी निकिती आहे गेरेंटी त पंज सालनि जी हुई पर पंद्रहं साल थिया न कोइल ख़राब थी आहे न ई वायर ख़राब थी आहे सस्ती बि मिली आहे सोचियो न हुओ त एॾी सुठी आहे पर कम्पनीअ जी प्रेस ॾाढी सुठी निकिती आहे मां हुअं त ॿी काई कम्पनी वठां हुआ पर बजाज जी मूंखे ॾाढी सुठी लॻी